ہمارے گاؤں میں گوری سب رہتے ہیں غریب آدمی مچھلی مارتے اور کھاتے ہیں اور سا اپنا کما کے بال بچہ کو پالتے ہیں رہتے ہیں شام صبح جاتے ہے ندی کنارے مچھلی پکڑتے ہیں لاتے ہیں اور بیچ کے اور چاول اول منگا کے کھانا کھلاتے ہیں بیوی بال بچہ کو آ جاتے ہے ندی پار جاتے ہیں ناؤ پہ گھومنے گھوم پھر کے مچھلی مار ہے جال جال پانی میں ڈال کے پھر اوپر کرتے ہیں مچھلی چھڑاتے ہیں چھڑا کے لا کر کے لا کر کے مچھلی لا کر کے چھڑا کے اپنے بیوی بال بچہ کو بیچ کر کھلا پلا کو رکھتے ہیں پھر جاتے اپنے گاؤں باہر دیش باہر دیش جاتے ہیں پھر گھوم پھر کے مچھلی مار کے لاتے ہیں لا کر کے پھر بیچ باچ کے چاول دال آلو چینی چائے پتی سبزی ساگ لاتے ہیں گاؤں سے باہر باہر جا کے پوکھر میں جا کے مارنے لگتے ہیں کپچھا سے اور جال گرا کے مار کے لاتے گھما پھرا کے آتے ہیں تب پھر بیچ کر لاتے ہیں روپیہ بنا کر گن کر دیتے ہیں دیتے ہے تب پھر اپنا خرچہ پانی خرید کر کھانا بنتے ہیں ندی کات میں جاتے ہیں پھر جال کو سکھا روا کے اٹھا کے لاتے ہیں لا کر کے پھر جاتے ہے پوکھر کات میں پھر جاتے ہیں پوکھر کات میں سمیٹ کو سکھا ابا کے لاتے پھر ندی کات میں جا کے گرا کے جال سے مچھلی لاتے ہیں مار کے مار کے پھر مچھلی جاتے بیچنے کے لیے بیچ کر بیچ کر روپیہ بنا کے چاول دال سب بنا کے لاتے ہیں